ویسے تو ہندوستان میں بہت سارے تفریح گاہیں ہیں لیکن دہلی میں کچھ الگ ہی منظر ہے دہلی کی تفریح گاہیں بہت مختلف ہے بہت اچّھی ہیں اس میں بہت سارے مغل زمانے کے ہسٹوریکل تاریخی عمارتیں بھی ہیں اور کچھ تاریخی عمارتیں ایسی ہیں جن کو ہم بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہے دہلی میں بہت ساری جگہیں ہیں لال قلعہ ہے قطب مینار ہے ہمایوں کا مقبرہ ہے پرانا قلعہ ہے انڈیا گیٹ ہے بہت سارے تفریح گاہ ایسی ہیں جہاں پر ہم جتنی بار جائیں اتنی بار ہی اچّھا لگتا ہے ہندوستان کی دہلی کی تفریح گاہیں سب سے الگ اور سب سے اچّھی ہیں